मिकी न निक्की होंदे गै ड्राइंग दा बड़ा शौक हा कदें कदें ते में पेज उप्पर गुड्डियां फुल्ल बनांदी रैंह्दी ही फिर इक दिन में मा इक दिन ना में माता बनाई ते में मम्मा गी दस्सेआ मम्मा गी आखेआ महां मम्मा एह् दिक्खो में माता बनाई ते मम्मा आखा दी ही वाह् किन्नी शैल बनाई तूं माता मी निं पता हा तूं इन्नी शैल ड्राइंग करनी होन्नीं फिर मम्मा ने मी आखेआ कि तूं इ'यां गै ड्राइंग करदी र'वा कर फिर मम्मा ने मिगी बड़ा जैदा सपोर्ट कीता ड्राइंग बिच्च फिर में स्कूल च कंपीटीशन लैते कंपीटीशन दे फार्म फिल्ल कीते फिर ओह्दे बिच्च बी में हिस्सा लैता ते मी उद्धरा बी इनाम थ्होए मैडल थ्होए उद्धरा फिर मी पैसे मतलब कि कदें कदें ते मी पैसे बी थ्होंदे हे पंज हजार छे हजार इ'यां इ'यां मतलब फिर में अग्गें कालज गेई उद्धर बी में बड़ा जैदा हिस्सा लैत्ता फिर होर बी मतलब कि हिस्सा मतलब कालज हिस्सा लैत्ता उद्धर फिर मी इन्ने जैदा मैडल पैसे बगैरा थ्होंदे रेह् फिर ओह्दे बाद च में यूनिवर्सिटी च गेई यूनिवर्सिटी च में मतलब हिस्सा लैंदी रेही कंपीटीशन बिच्च फार्म फिल्ल करदी रेही उद्धर बी मेरी बड़ी स्हेई फिर मतलब कि मी ड्राइंग च इन्ना शौक ऐ इन्ना जैदा शौक ऐ कि तुस सोच्ची बी निं सकदे मी फिर मी ओह्दे बाद च मतलब मेरी बड्डी भैन ऐ जेह्दे में टिप्स थ्होइयां फिर मेरे

जेह्ड़ी मी टिप्स थ्होंदियां मेरी बड्डी भैन ऐ मेरे शा दस साल बड्डी ऐ ओह् होर ओह् मी इन्नी शैल टिप्स दिंदी ही मतलब ओह् ड्राइंग करदी ही ना ते में ओह्दे रा दिक्खी दिक्खियै इन्नी शैल ड्राइंग अज्ज सिक्खी लेई होर ते मतलब मेरी बड्डी भैन ने मी मतलब ओह्दी ड्राइंग दिक्खी दिक्खियै में इन्ना सिक्खेआ ड्राइंग अज्ज ते अज्ज में यूनिवर्सिटी बिच्च कंपीटीशन लैन्नी होन्नीं फिर में उद्धरा बी इन्ना जैदा कीता फिर ओह्दे बाद च अज्ज मी पेंटिंग बेचनी बी होन्नीं मी इनकम सोर्स बी ऐ पेंटिंग दा होर मतलब इन्ना जैदा मतलब पेंटिग दा मी इन्ना जादा शौक ऐ ना फिर मेरी इक स्हेली ऐ में ते ओह् दौनें जने अस सिक्खन बी जंदे हे कुतै पेंटिंग ओह्दे बाच फिर में ओह्दे बाच फिर में पेंटिंगां बेचना स्टार्ट कीतियां ओह्दा इनकम सोर्स मतलब मी औंदा रेहा लेकिन मेरे पापा मी बिल्कुल सपोर्ट निं करदे है हे ड्राइंग बिच्च आखदे हे कि इ'यां गै बे फजूल दा टाइम वेस्ट करदी रौंह्दी पढ़दी निं वो निं करदी वो निं करदी पर में पापे गी आखेआ महां पापा जी एह् टाइम वेस्ट नेईं ऐ ते मेरी मम्मी आखदी ही कि हां एह् टाइम वेस्ट नेईं ऐ अगर कुड़ी दा मन ऐ एह्दे बिच्च ते उस्सी करन देओ एह् ते तां करियै मेरी मम्मा ने मिगी बड़ा जैदा सपोर्ट कीते दा ड्राइंग बिच्च इन्ना जैदा कि मम्मा आखदी ही तूं जित्थै निं उत्थै कंपीटीशन बिच्च भाग लै फिर मे मेरी दादी बी जेल्लै में ओह् निक्के होंदे इक माता बनाई ना हा में अपनी दादी गी दस्सी ही ते दादी ने आखेआ हा कि वाह् तूं किन्नी शैल माता बनाई तुगी मतलब तुगी ते इनाम देना चाहिदा फिर दादी ने मतलब मिगी ओह्दे बिच्च इक टाफी बी दित्ती ही इनाम बिच्च फिर दादी मतलब इन्ना जैदा उ'नें इन्ना मतलब मोटीवेट कीता हा मिगी मतलब मम्मा बी ते मम्मा ने बी ते बड़ा जैदा सपोर्ट कीता मोटीवेट कीता तां गै अग्गें में यूनिवर्सिटी बिच्च कंपीटीशन लेई पाई भाग लेई पाई फिर ओह्दे बाद च जिल्लै में ते मेरी स्हेली सिक्खन बास्तै जंदे हे फिर उद्धर ड्राइंग सिक्खनी फिर आनियै फिर औंदे बाकी टिफन बगैरा खाना फिर जेह्ड़े मेरे स्कूल दे फ्रैंड्स हे ओह् मतलब कि मेरे कन्नै गै ड्राइंग करदे हे ते बट ओह् मेरे शा पिच्छें रेही गे क्योंकि ओह् ओह् बी मतलब शैल करदे हे बट ताह्म्मीं ओह् पिच्छें रेही गे मेरे शा ते में ड्राइंग करदी ही में दीदी कोला टिप्स लैती दियां हां ते में अग्गें चली गेई में कालज च स्कूल च फिर यूनिवर्सिटी च जेह्ड़ा बी भाग लैता मतलब कि कंपीटीशन बिच्च भाग लैता ड्राइंग दा मतलब पेंटिंग इन्नी स्हेई चीज ऐ ड्राइंग इन्नी स्हेई चीज ऐ तुस लोग सोच्ची बी नेईं सकदे अगर इस्सी करियै इस्सी करने गी बंदा इक बारी बैठी जाऽ ना ते उद्धरा फिर होर किश करने गी ते मन गै नेईं करदा है ना मतलब इन्नी मजेदार चीज ऐ एह् केह् ड्राइंग होर इन्ना मजा औंदा ना इस्सी करने गी तुस पैह्लें बनाओ इस्सी पेज उप्पर फुल्ल बनाओ जो कुछ मर्जी करो फिर इस्सी कलर करो पेंट करो दुए कलर होंदे ब्रश आह्ले ओह् करो बड़ा मजा औंदा इ'नें गी कलर करने गी बी होर ते पेंटिंग च मतलब पेंटिग च मन लग्गी जाऽ न इक बार फिर निं उट्ठने गी मन करदा मेरे जेह्ड़े घरा दे मैंबर हे दादी चाची चाचियां चाचू दे मुड़े ओह् बी मी आखदे हे दीदी दीदी मी बी ड्राईंग सखाएओ तुस तुस बड़ी शैल ड्राइंग करने होन्नें में उ'नें गी आखेआ महां ठीक ऐ कोई गल्ल निं में थुहानूं बी ड्राइंग सखागी ते ओह् आखदे हे कि ठीक ऐ दीदी तूं सानूं बी ड्राइंग सखायां ते जेह्ड़ा मेरा बड्डा भ्रा ऐ मतलब मेरे शा निक्का ऐ हल्ली ओह् ते ओह् ते मेरे कन्नै ना मतलब ढंगा दा बोलदा निं है हा ते जदूं दी में कंपीटीशन जित्तन लग्गी पेदी भाग बगैरा लैन लग्गी पेदी ते ओह् बी मी आखदा दीदी तूं मी बी ड्राइंग सखायां अग्गें जाइयै में बी ड्राइंग च कंपीटीशन लैना महां ठीक ऐ ठीक ऐ अ'ऊं तुगी बी ड्राइंग सखागी फिर जेह्ड़े मेरे रिश्तेदार होर बी मतलब होर इक होर चीज ऐ कि में इक उद्धर लग्गी दी आं कुदै उद्धर बी में बच्चें गी ड्राइंग सखान्नी होन्नीं उद्धर दा बी मिगी इनकम सोर्स ऐ उद्धर दे बच्चे बी आखदे कि दीदी तुस किन्नी शैल ड्राइंग करने होन्नें मतलब इस ड्राइंग दा इन्ना फायदा ऐ ना तुस तुस लोग सोच्ची बी निं सकदे तुस एह्दा इनकम सोर्स बनाई सकनें ड्राइंग दी ब'जा कन्नै जेह्ड़े लोग आखदे कि साढ़े कोल पैसे निं हैन पैसे निं हैन तुस ड्राइंग करो शैल करियै ओह् ड्राइंग करने दी कलाकरी बी वैसे कुसै कुसै अन्दर गै होंदी हर इक दे अन्दर निं होंदी पर तुस सिक्खना चाहो ते तुस लोग कुछ बी करी सकदे ड्राइंग इक बड़ी स्हेई चीज ऐ होर ड्राइंग च इक बारी अगर मन लग्गी जाऽ ना ते फिर मन अग्गें पिच्छें ते कुदै जाई गै निं सकदा होर हां मेरे मेरी दीदी गी जेह्ड़ी मतलब ओह् इन्नी स्हेई ड्राइंग करदी ही ना होर उद्धरा ते मी इन्नी जैदा टिप्स थ्होई दियां हें इन्ना जैदा सब कुछ होर मतलब ओह् इन्नी स्हेई मतलब मेरी भैन ही जेह्ड़ी बड्डी ओह् बी बड़ी शैल ड्राइंग करदी ही बट ओह् कंपीटीशन हैन्नी लैंदी ही अग्गें कुदै बी ओह्दा ओह्दा मन गै नेईं करदा हा कंपीटीशन लैने दा आखदी ही कि नेईं में कंपीटीशन च भाग निं लैना बगैरा बगैरा जदूं दी में मतलब दीदी कोला टिप्स लेइयै ड्राइंग सिक्खी दी ऐ ते मेरा इन्ना मतलब कि मन लग्गी गेआ ड्राइंग बिच्च मेरा मन ते अग्गें पिच्छें ते जांदा गै निं ऐ ते मतलब कि मन करदा कि में ड्राइंग गै निक्के होंदे ते में इ'यां गै बनांदी ही मतलब इक बारी गै सिर्फ माता बनाई ही ते मम्मा ने मी इन्ना शैल आखेआ हा कि तूं इन्नी शैल ड्राइंग बी बनान्नी होन्नी ऐं ते में मम्मा गी आखेआ हा हां मम्मा में बनाई लैन्नी होन्नी आं ते मम्मा ने आखेआ हा कि तूं कु'त्थुआं सिक्खी इ'यै जेही ते में आखेआ हा मम्मा में दीदी शा दिक्खी दिक्खियै ते अज्ज में इन्नी शैल ड्राइंग बनाई ते मम्मा ने मी बड़ा ऐप्रीशेट मतलब कि बड़ा मोटीवेट कीता हा मम्मा आखदी ही कि इ'यां गै बस करदी र'वेआं करदी र'वेआं फिर अग्गें अग्गें में बड़ी अग्गें पुज्जी जिल्लै में कंपीटीशन च भाग लैता बगैरा बगूरा पर मेरे घरा आह्ले बी बड़े खुश होए मेरे घरा आह्ले बी मतलब कि बड़ा कुछ आखेआ कि हां हां तूं बी है कुछ मतलब कि मेरे घरा आह्ले इन्ने खुश होए ना कि में बी कुछ करी सकनी आं जिन्दगी बिच्च ते फिर तुस लोग बी चांह्दे कि अस बी कुछ करचै ते ड्राइंग कोई इन्नी मुश्किल चीज ते नेईं ऐ में बी ते अपनी भैन कोला टिप्स लेई लेइयै सिक्खी ऐ तुस लोग बी सिक्खी सकदे ओ कुछ बी करी सकदे तुस लोग क्योंकि इन्सान जेह्ड़ी चीज ठानी लैंदा ना इक बारी कि हां में एह् चीज करनी ऐ ते ओह् इन्सान करी गै छडदा ओह् इ'यां निं छडदा ते कन्नै में ते इ'यै चाह्न्नी आं कि ड्राइंग बड़ी मस्त चीज ऐ इक बड़ी गै शैल चीज ऐ इस्सी करने गी बैठो ते मन ते इक दम लग्गी गै जंदा ना मन फिर आखदा कि नेईं हून निं उट्ठना ऐ इद्धरा होर मेरे जेह्ड़े निक्के निक्के चाचू दे मुड़े न ओह् आखदे कि दीदी असें सिक्खनी ते सिक्खनी गै ड्राइंग थुआढ़े शा थुआढ़े जेही ड्राइंग ते कोई करी गै निं सकदा तुस इन्नी शैल ड्राइंग करने होन्नें ते मेरे जेह्ड़े फ्रैंडस हे ओह् बी मी अज्ज आखदे कि हर्षिता ता तूं किन्नी स्हेई ड्राइंग करनी होन्नीं ओह् बी मी आखदे हे कि अस बी ते ड्राइंग करदे हे बट अस तेरे शा पिच्छें रेही गे ते में उ'नें गी आखेआ कि कोई गल्ल निं तुस बी हिस्सा लैग्गे दोबारा ते तुस बी अग्गें जाई सकदे ओ उ'नें बी फिर परतियै मतलब कि ओह् बी ड्राइंग करदे रेह् करदे रेह् मतलब में बी ते करदी गै ही बट में अग्गें कंपीटीशन च भाग लैता कालज च यूनिवर्सिटी च कुछ ना कुछ ते हासिल होएआ गै ना बिना हासिल दे ते आई निं कुदै ते इ'यां गै तुस लोग बी करदे रौह्गे ते कुदै ना कुदै ते पुज्जी गै जागे अज्ज पर बड़ा मजा औंदा इस्सी जिल्लै तुस कापी पर ड्राइंग बनान्ने होन्नें पेंटिंग करने होन्नें फिर उस्सी कलर करने होन्नें फिर फिर अपने आप गी बी इक इ'यां मन च तसल्ली थ्होंदी कि अच्छा एह् में मि'यैं बनाई ऐ इन्नी मतलब इन्ना दिल गी इन्ना ओह् सकून थ्होंदा कि अच्छा एह् ड्राइंग मि'यैं बनाई ऐ जिल्लै उस्सी दिक्खो निं शैल करियै फिर सोचदा बंदा कि हां एह् ते मि'यैं बनाई ऐ बड़ा शैल फिर मतलब मन गी बड़ी शैल तसल्ली थ्होंदी ऐ इक तुस लोग बी करो ड्राइंगां मेरे आंह्गर लैओ कंपीटीशन बिच्च भाग ते करो ड्राइंगां ते करो कलर ते बनाओ पेंटिगां ते बनाओ इनकम सोर्स